हैलो बोलो दीदी साढ़ी दुकान पूरे नौ बजे खुल्ली जानी तुस आई जायो सिलवानै ताहीं एह् बक्खरे बक्खरे रेट ऐ बैसे तुसें सिलवाना केह् ऐ केह् सीह्ना सिर्फ प्लाजो सूट एह्दी असें पंज सौ सिलवाई रक्खी दी ऐ ठीक ऐ फ्ही आई जायो भी नौ बजे दुकान खुल्लनी ऐ भी ठीक ऐ ठीक ऐ